मुझे मेरे बचपन से ही ड्राइंग करना चित्रकला करना बहुत ही पसंद था मुझे ड्राइंग करना शुरुआत से ही पसंद रहा है और मैं बचपन से ही बहुत छोटा था तब से मैं ड्राइंग करता आ रहा हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा मुझे मेरे अध्यापकों ने अध्यापिकाओं से पढ़ाया समझाया कि ड्राइंग कैसे करें ड्राइंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा उस तरीके से मैंने अपनी ड्राइंग को बेहतर किया हालाँकि बड़े होते होते मेरा रुझान दूसरी तरफ भी गया और मैंने कुछ अन्य चीज़ों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया लेकिन आज भी मैं उन अपने उस कार्य को खत्म करने के बाद समाप्त करने के बाद घर पे आने के बाद कुछ समय अपने लिए जरुर निकलता हूँ जिसमें मैं अपना आराम से ड्राइंग कर सकूं चित्रकला कर सकूं और वो चित्रकला करके मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने अपने कार्यक्षेत्र एवं ड्राइंग सामग्री को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है जिससे मुझे मेरे कार्य क्षेत्र से तो मुझे प्रसन्नता मिलती ही मिलती है एवं जो बचा हुआ समय मेरे घर पे बीतता है उसमें भी मैं कुछ न कुछ चित्रकला करता हूँ कुछ न कुस बनाया करता हूँ अपनी एक सोच को अपनी कल्पनाओं को अपने उस पेपर पे ड्राइंग पेपर पे उतारने के प्रयास करता हूँ जो भी मैं दिन भर में चीज़ें देखता हूँ या उन चीज़ों को सोचता हूँ उसको मैं बनाने का प्रयास करता हूँ घर आ करके बनाने का प्रयास करता हूँ और उन चीज़ों को अपनी ड्राइंग सामग्री से अपने आर्ट शीट पे ड्राइंग शीट पे बनाता हूँ जिससे मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है और मैंने इस तरीके से अपनी ड्राइंग सामग्री और कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित बनाए रखा है